हाँ हमे जे छै ने बहुत अइसन जगह छै जे गेलिए ने नृत्य सिखबैले डान्स सिखबैले जेकि सिखेलिए आओर हमे जे छै बिहारके खास करिके एगो डान्स छै लौण्डा डान्स बिहारके लौण्डा डान्स छै बहुत नामी डान्स छै जकरा लोक बहुत लोक अश्लीलताके वजहसे नहि भी देखैले चाहै छै लेकिन ओहिमे लड़का द्वारा करल जाइ छै आओर अँ सिर्फ ओ लड़के द्वारा लड़कीके वेशभूषा सभ लड़कीवला मेकअप तेकप करल जाइ छिकै लेकिन करै छै लड़का ई डान्स भी हम कर हमे खुदो करै छिए आओर दोसरके भी सिखबै छिए साथमे आओर भी डान्स अँ सिखबै छिए जइसे भै गेलै वएह डोमकछ डान्स सिखाबै छिए आओर झिझिया भी सिखबै छिए तऽ ईसब डान्स सिखबै छिए तऽ एक नया प्रकारके हमरा अनुभव मिलै छै ओ अनुभव ई छै कि बहुत लोकके लागै छै कि ई गाममे गामवला डान्स हमरा सिखै रहलै बहुत लोकके लगै छै कि कि हौ हमे वेस्टर्न डान्स सिखतिए रहै हिपहॉप सिखतिए रहै आओर ब्रेक डान्स सिखतिए रहै तऽ कोनो कोनो आओर जे वेस्टर्न डान्स छिकै ओसब डान्सके ओ कहलक सिखबैले लेकिन हमे जे गाम अस्तरपर अपना बिहारके कलाके बढ़बै खातिर हम सोचै छिए हमर बिहारके आर्ट कोना आगाँ बढ़ै ओहि खातिर जे हम डान्स सिखबै छिए ओ डान्स जइसे भै गेलै लौण्डा डान्स ओकर एस्टेप जब बतेलहुँ लोकके अलग नजरियासे देखलक हमरा खुदे कि हौ ई केहन आदमी छै ई ई तऽ एना चलै छै एना बतबै छै लेकिन हम अपना बिहारके प्रजेन्ट कहीँ भी जाइ छिए हम अपना बिहारके रिप्रजेन्ट करै छिए आओर जाहिमे ओकरा हम अपना बिहारके डान्स सिखबै छिए बतबै छिए अपना गाममे भी अपना दोसर जगह इसकुलमे भी जब कहीँ भी कोनो इसकुलमे एनुअल फन्क्शन होइ छै वहाँ भी सिखबै छिए तऽ हम बिहारके जइसे झिझिया भै गेलै अगर बच्ची सभके सिखबै छिए झिझिया डान्स सिखबै छिए सिखबै छिए ओहिमे बच्ची भी तब बच्चीके लागल नहि ई कोनो नया प्रकारके डान्स छै ओ बहुत गौरसे सिखलक ई डान्सके अच्छा एकर एस्टेप कोना छिकै तऽ ओकरो लागल किछु नया सिखलिए आओर पुछलक कि सरजी कहाँसे ई डान्स सिखलिए ई डान्सके नाम कि छिए एकर एस्टेप एना छै तब एक नया चीज हमरा ओ बच्चा जर बात करैले मिलै छै डान्स सिखैते हुए इएहसब चीज छै बाकी डान्स उन्सके एगो बॉडी मूवमेन्टके पार्ट छिए बॉडी मूवमेन्ट भी सही रहै छै शारीरिक जे सँरचना छै ओ बहुत डान्स कएलाके बाद अच्छा रहै छिकै तऽ एक ई भी अनुभव हमरा मिललै डान्स सिखैते सिखैते कि बहुत बॉडी सँरचना अलग अलग होइ छिकै तऽ डान्स सिखबैमे ईसब एक जइसा करै पड़ै छिकै इएहसब छै एक नया अनुभव मिलै छै सिखबैत सिखबैत